असां सिंधी घणो करे वॾा नंढा सभु मिली करे रहंदा आहियूं वॾा हूंदा आहिनि घर में त असां हुनखे पेरु पवंदा आहियूं सुबुह जो संझा महिल संझा मिली करे गॾु कंदा आहियूं इहो ई असां ॿार ॾिसंदा आहिनि त ॿार बि अमा बाबा खे वॾनि खे सभिनी खे पेरु पवंदा आहिनि गॾु रहण सां ॿार सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहिनि घर में बि सभिनिनि सां ऐं धंधो दारी बि गॾु झटि सिखंदा आहिनि असां मिली करे चेटीचंड ते जुलूस ते बि वेंदा आहियूं चंड चंड ते अखो बि पाईंदा आहियूं ऐं नंढी सताए वॾी सताए गोगिड़ो सभु मिली करे मल्हाईंदा आहियूं आसे पासे वारा मिली करे मल्हाईंदा आहियूं असां इन्हनि ते मीठी मानी पचायूं पकवान तरूं नानकितायूं ठाहींदा आहियूं ॿारनि खे बि वणंदियूं आहिनि जीअं गॾु रहण सां ॿार बि सिखंदा ई आहिनि ऐं अॼुकल्ह त समर कैंप बि चालू थिया आहिनि त ॿार उते बि सिखण वेंदा आहिनि वेकेशन वेकेशन में कॉलेजनि में बि सिंधी भाषा हाणे सिखाइण चालू कई अथनि त ॿार उते बि सिखंदा आहिनि त अॻे बि उहे ई सिंधी भाषा हाणे बि आहे ऐं सदाई अमर रहंदी चयो आयोलाल चयो झूलेलाल